صحت کی دیکھ بھال سے بنیادی چیز جو ہے بنیادی نقطہ نظر گاؤں گاؤں میں ہاسپیٹلوں کا انتظام تاکہ لوگ جب صحت کے لیے اپنی جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ تک ایمبولینس نہیں پہنچ سکتی ہے کہ ایمبولینس لیں ایمبولینس بھی نہیں ہوتی ہے جس سے کہ وہ اپنے ہاسپیٹل پہنچ سکے لوگ دم گھٹ جاتا ہے وہی ختم ہو جاتے ہیں جب گاؤں کے اندر ہی کوئی اچھا سا ہاسپیٹل ہوگا تو لوگ کم سے کم اٹھا کر کے یا لوکل گاڑی سے ہی چلے جائیں گے لوگ شہر کی طرف جب بڑھتے ہیں تو تب تک آتے آتے لوگوں کی جان پرواز کر جاتی ہے اور تعلیم کے حساب سے بھی گاؤں وغیرہ پیچھے ہیں گاؤں میں صرف سرکاری اسکول ہوتے ہیں اور سرکاری اسکول جو ہے صرف اور صرف وہ اپنی حاضری بنا کر کے اپنا بیٹھے رہتے ہیں کچھ کرتی نہیں بنیادی چیز جو ہے ہماری یہی ہے کہ وہاں پر وہ صرف اور صرف اپنی اپنی حاضری لگاتے ہیں اور بچوں کے زندگی کو خراب کرتے ہیں اور کچھ نہیں اور شہر کے مقابلے میں ہاں اپنی حکومت نے تو کام اچھا خاصا کیا ہے بہتر بنایا ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ بہتر بنانے کے لیے شہر کو گاؤں کو دونوں کو آپس میں ملا دیں تاکہ دونوں لوگوں کا آپس میں ایک اچھا تال میل ہو جائے گاؤں سے شہر اور شہر کا گاؤں سے اور دونوں لوگ ایک دونے سے فائدہ اٹھائیں اور حکومت سے مدد کی توقع حکومت کو چاہیے کہ شہر کی طرح گاؤں کو بھی کرے گاؤں اور شہر میں کوئی فرق نہ رہ جائے اس طریقے سے دونوں کا حال کر دے تعلیمی طور پر بھی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بڑی بری یونیورسٹیاں ہیں اس کو شہر سے ہٹا کر اس کو گاؤں علاقے میں دیں تاکہ جب وہ ایک وہاں پر وہ یونیورسٹی ہوگی تو وہاں پر روم جب ہوں گے ہاسٹل بنیں گے ہاسٹل کے اگل بگل لاڈج ہوں گے وہ اٹھے گا اس کے بگل میں ریسٹورینٹ ہوں گے اس کا وہ بڑھے گا اس کی بعد آہی جاہی ہوگا تو اس کے بعد ہر چیز کا ایک دوسرے سے کاروبار کا کنیکشن ہے تو اسی طریقے سے لوگوں کا ویاپار بھی بڑھے گا تو پھر گاؤں بھی شہر کے ہی مقابلے میں ترقی کر جائے گا جس طریقے سے ہم شہر ترقی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا